फ्ही उंदे पर छड़े फांडे करदे हे कोई भरोसा करदे हे जियां मन्नी लैओ कोई फांडा करना देवकतते दे चली गे जां बर्मी मिट्टी लाई ओड़ो ते जां बड़ियां सारियां ऐसियां चीजां हियां जेह्ड़ियां अस करदे हे ते हून केह् होया कि हून जियां जियां समां चेंज होआ दा लोग डाक्टरें पर विश्वास करा दे विश्वास करदे लोग हस्पिटल चली जंदे हस्पिटल आह्ले बी करांदे कन्नै गै देस्सी अलाज बी करदे सोचदे कि दोना चीजां कट्ठियां कट्ठियां चलन ओह्दे नै कि के पैह्लें पैह्लें केह् होंदा हैा इक्कै चीजै पर डिपैंड रौंह्दे हे लोग सोचदे हे इक्कै चीज दा इलाज करना असैं खाल्ली देस्सी इलाज करना ते ओग् भुल्ली जंदे हे कि डाक्टरें दा ते कन्नै दवा लैनी ऐ ते डाक्टर आह्ले इन्ने सिस्टम नी ऐहे हे इन्ने लोग हस्पताल पुज्जी बी नी कसदे हे दूर दूर होंदे हे जियां मन्नी लाओ कि रियासी डिस्टिक ऐ साढ़ी ते कड़कैल च पैह्लैं हस्पताल कुत्थें होंदा हा पैह्लैं हस्पिटल दूक दूर होंदे कटरै मन्नी लाओ जां रियासी पुज्जना नी होंदा हा उसलै गड्डियें दी बड़े परेशानी होंदी ही नां उत्थें जाई सकदे हे टैमै सिर ते फ्ही आई जाइयै गल्ल उत्थें गै पुजदी ऐ पैह्लैं लोग इयै तकदा हे फांडे शांडे जां बर्मी मिट्टी लाई लैह्गे जां जियां मिट्टी दा तेल होंदा हा ओह् लाई लैत्ता जां ओह्दे कन्नै धोई लैत्ते ते एह् चीजां करदे चलदे हे पैह्लें लेकिन हून जियां जियां समां चेंज़ होंदा जा दा हून मतलव बड़ियां सारियां सुविधां आई दियां न हस्पिटल आई दे न हस्पिटल च पुज्जी जा हून बड़े ओह् आई दे बड़े सारे इलाज आई दे बंदा करी सकदा हस्पिटल च जाईयै बी सारा प्रापर तरीके नै करी सकदा कन्नै गैै उसी दोनो इलाज कट्ठे चलदे रौह्दे जियां इलाज चलदा रौंह्दा कन्नै गै देस्सी इलाज बी चलदा रौंह्दा इंसान गी इन्ना जादा खतरा नी ऐ हून पैह्ले जमाने च बड़ा खतरा होंदा हा कि बंदा कोई कट्टी जंदा हा ता बड़ी जरीलियां चीजां होंदियां हां केई बारी ओह् पानी बी नी मंगदियां हा लेकिन हून ब़ड़ियां जादा सुविधा होई दियां